नोंथाङा न'आव बिदिनो मा मा ओंख्रि संना जानो मोजां मोनो आरो न'खरनि मानसिफोरा मा मा जानो बिबाय थायो जोङो न'आवथ' बिदिनो एखमबा दालि संनानै जायो दालिनि ओमफ्राय दालिजों सब बाजा बिदिनो बायदिसिना बाजा नांगौ नालाय बिदिनो आलु बाजा एखमबा भिन्दि बाजा बिदि बाजा एवनानै जायो एखमबा समाव हाय बिदिनो जोंथ' सबाय सबायखौ बिराथ गोथाव मोनो सबाय जों ना गोरान जों आरो सबाय सङोब्लाथ' खारै नांगौ खारै होयो आरो ना गोरान होबाय आरो दावजों बो मोजां सबाय ओंख्रि आ दावजोंबो गोथाव जायो आरो एखमबा बिदिनो जोंना न'खरनि मानसिया अनला मेवाइ जायो अनला मेवाइखौ जोङो मेवाइखौ थाव सेरनानै एवबाय खारै एसे होनानै एववो आमफ्राय बेनिफ्राइ उनाव अन होयो अन होखांबा बिदिनो हाल्दै संख्रि बानलु मस्ला मस्लि मस्ला मस्लि होबाय अन होबाय गोदौ होनानै बेनिफ्राइ खारै होयो खारै होनोसै खारै होनानै गोबाव गोदौ होनानै फोमोनबाय न'खरनि मानसिफोरा बिखौनो गोथाव मोनो आरो एखमबाथ' बेदर जायो बेदर नखरनि मानसिया बेदर जानो बियो बेदर अमा बेदर बिदिनो अमा बेदर जों जोगोनाद जों बिदिनो एखमबा ना जों आलुजों बिदिनो जायो नखरनि मानसिया बिदिनो बायदि बायदि बियो

नार्जि आं नार्जि ओंख्रिखौ संनो बिराथ मोजां मोनो आरो नार्जि ओंख्रि सङोब्ला खस्थ'बो जायो नार्जि ओंख्रिया नार्जि ओंख्रि संब्ला खारैआ बुर्जा नांगौ आरो अमा बेदर होयोब्ला गोथावसिन जायो नार्जि ओंख्रि संब्ला खारैजों नार्जिखौ रुयहोगोरनांगौ आमफ्राय अमा बेदरखौ एवनानै थाव होयो आरो आमफ्राय बिदिनो गोबाव संबानो गोथाव जायो